ہاں میں کوکنگ سیکھنا چاہتا ہوں میں نے اپنی امی سے چائے بنانا اور کھانا پکانا سیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں باہر جا رہا ہوں دبئی میں وہاں پر اپنا کام اپن ہی کرنا پڑتا ہے پانا پکانا پڑتا ہے وہاں پر کھا کر پکا کر خود ہی کھانا پڑتا ہے اسی لیے میں اپنی امی سے کھانا پکانا سیکھ رہا ہوں جیسے کہ دال بنانا سالن بنانا چکن بنانا کھٹا شیروا بنانا یہ سب چیزیں بنانا سیکھ رہا ہوں صرف مجھے چائے بنانے ہی آتی ہے ٹھیک طریقے سے ابھی سب چیزیں سیکھ رہا ہوں میں